हैल्लो हां जी इत्थै बड़ियां जगह न घुम्मने आह्लियां जम्मू कश्मीर च बथ्हेरियां जगहां न फिरने आह्लियां केह्ड़ी जगह दिक्खने चाह्न्दे तुस तीर्थ स्थान जां जू जां कोई ओ लग्ग चीज केह् हां इक जम्मू च पौंदी इक माता वैश्णों कटरे आह्ली ओह् बी ऐ बड़ी ठंड ऐ इस बेल्लै सर्दी दा मौसम चला दा ते ठंड बड़ी हां अच्छा अच्छा हां बाग ए बाहु बी ऐ ओह् ते कोई तीर्थ स्थान नेईं ऐ ओ इ'यां दिक्खने आह्ला ओह् चीज ऐ हां बाहवे आह्ली माता ऐ इक इक बाह्वे आह्ली माता इक ओह् आई बैश्नो माता आई दूई सुकराला सुकराला माता बी ऐ ओह् बलौरे आह्ले कोई बिलावर आह्ले पास्सै पौंदी ऐ उत्थै लग्गी जंदे कोई दो घैंटे दो जां ढ़ाई घैंटे हां जम्मू रघुनाथ मंदर ऐ प्राचीन बड़ा मश्हूर मंदर ऐ ओह् एह् कोई ज्यादा पैसे नी लैंदे हैन इ'य्यै जेह्ड़ा गड्डियां गोरमैंट दा होंदा रेट उऐ चलदा अपनी गड्डी ओह् बी अपनी नेईं नेईं ना ना कोई नी लैंदे ओ टिकट कटदे न ओ पूरे टिकट दे पैसे जिन्ने होन उ'न्ने गै कटदे न ओ हां कोई अपनी गड्डी प्राइवेट हां हां अपनी गड्डी करनी होए ते ओह् फ्ही उस्सै स्हाबे दे मंगदे जिस स्हाबे दा सफर होऐ ले लैंदे ओ कोई त्रै ज्हार हारा हां